हैलो अंजी हैलो नमस्ते अंजी अच्छा

ठीक ऐ मैडम सारें कोला पैह्लें तुंदा मता मता सोआगत ऐ थुआढ़ा साढ़े ऊधमपुर बिच ते तुसेंगी अस लेई चलने आं साढ़े जेह्ड़ा ऊधमपुर दा प्रसिद्ध जेह्ड़ी लोग टुरिस्ट लोग जेह्ड़े ओह् गरमियें च आंदे ओह् आंदे पत्नीटॉप ठीक ऐ ते तुसेंगी जियांं सनाई ओड़नी आं में जियां साढ़े पत्नीटॉप च साढ़े नाग देवता दा मंदर ऐ बड़ा प्रसिद्ध मंदर ऐ ते जित्थें लोग जेह्ड़ी बी मन्नत मंगदे आइये उनेंगी जेह्ड़ियां ओह् मन्नतां पूरियां होंदियां सिर्फ साढ़े जम्मू कशमीर दा निं आंदे बाहर दा बी बड़े आंदे तुस मैडम इक्क बारी साढ़े कन्नै उद्धर चलो ते तुस आपूं उद्धर दी चीज़ ऐ ब्यूटी ऐ जेह्ड़े नज़ारे ओह् तुस आपूं दिक्खो मैम ते दूई रेही जेह्ड़ी दूई चीज़ ऐ ओह् इद्धर साढ़े कलाड़ी साढ़े ऊधमपुर दी जियां तुस दिक्खा नै साढ़े इत्थें जियो टैगिंग दा बी ओह् थ्होए दा ते तुस साढ़े इत्थें जरूर आह्नियै तुस साढ़ी कलाड़ी जरूर ओह् तुस टेस्ट करियै दिक्खो ते साढ़े समरोली बिच साढ़े मशहूर स्टॉल ऐ कलाड़ी आह्ला शॉप ऐ ते में चाह्नींं ऐ की तुसेंगी की फैमिली कन्नै आओ ते इक्क बारी ट्राई करो जी

जी हां जी मैम जी प्रसिद्ध जी जी जी हां जी जी हां जी बिलकुल हां जी जी

जी जी जी हां जी जी शुक्रिया शुक्रिया मैम जी शुक्रिया मैम शुक्रिया